हल्लो नीता कहिड़ो हालु अथई ॿियो रिटाएरमेंट खां पोइ ज़िंदगी कीअं पई गुज़रई तोखे ख़बरु आहे की मां बि महीने भर में रिटायर थियण वारी आहियां ऐं मां सोचियो की हाणे हर कम मां फ़ुर्सत आहे त छो न सॼी दुनिया घुमी अचऊं ऐं हिनजे करे मूंखे पंहिंजे पासपोट में रिटाएरमेंट जो स्टेटस अपडेट कराइणो आहे त तो त रिटाएरमेंट खां पोइ गए वई हुईअं घुमणु तो कहिड़ा कम कयई कहिड़ा दस्तावेज़ ज़रूरी आहिनि हिकु भेरो ॿुधाए मूंखे त मां बि पोइ रिटाएरमेंट खां पोइ पासपोट में ज़रूरी काग़ज़ात लॻाराए कमु करे ऐं घुमणु वञी सघां जीअं त मूंखे का उन में तकलीफ़ु न अचे